नमस्ते आपके पास दुकान है फर्नीचर की कुर्सी की दुकान है मेज़ की तो किस डिजाइन में रखे हैं कितने की मिलेगी नए डिजाइन में कितने तक मिलेगा लकड़ी का लकड़ी का कैसे मिलेगा प्लास्टिक वाला हमें लकड़ी वाला लकड़ी वाला लेना है तो कितने का मिलेगा चारों चीज़ लेनी है कुर्सी बोल रहें कि हम कुर्सी कितने की मिलेगी

ठीक है ठीक ठीक है नमस्ते